भारत सांस्कृतिक परम्पराके ही देश छै काहेकि भारतमे बहुत जादा सांस्कृतिक परम्पराके मान्यता छै ओहि सांस्कृतिक परम्परामे सबसे सबसे पहले चौदह सए तऽ बोली हइ ओहिके बाद बाइस गो भाषा हइ ओहिके बाद ऐसन रीति त्यौहार पर्व आ वेशभूषा भाषा ई सब भारतके सांस्कृतिक परम्परा ही छै अगर हम भारतके सांस्कृतिक परम्परामे बिहारके ही ले लेल जाइ तऽ बिहारमे सबसे फेमस महा प्रसिद्ध छै छठ पूजा बिहारके लोग हिन्दी मैथिली ई भाषा सब बोलल जाइत छै आ ब्रज भाषा भी है मगधी भी हइ भारतमे ओहिके बाद भारतके लोगोके पहनावामे बिहारके लोगोके पहनावामे अगर देखल जाइ तऽ लुङ्गी कुर्ता औरत सब तऽ साड़ी ही पहिनैत छै लड़की सब सूट सलवार ई सब हइ भारतके प्रमुख सांस्कृतिक परम्परा